हँड पंप म्हणल्यार तो एक हातांनी चलोवपाचो सादन आसा तो आमी हातांनी वयर सकल करपाचे आसा तो वयर सकल करतगीर हँ त्या हँडपमांतल्यान उदक भायर सरता तें हँडपंप सगळो जमनिंतल्यान उदक काडपाचें काम करता आनी तो पंप जितको तूं जितको तूं धुर्तीन वापरतलो तितकें तें उदक जमनितल्यान भायर सरतलें तशें हँडपंपाचेर लांब रांक येवपाचो अणभव आयल्लो आसा तो रोकडात जमनीचें उदक कमी कमी करीत आसतां आनी गीम जालो म्हणटगीर तें सुकपाची एक परस्थिती निर्माण जाता पूण तरी आसता आमी तें गिमांत सुद्दां तें सोपनां उदक आसा तें जमनींत परत परत जायत रावता आनी तें उदक आमचें आमकां पिवपा खातीर आमचें आनी किदें काम आसतां थंयसर आमकां वापरपाक येता